हँ सर कहैए कि पैसा सर कहाँ इन्वेस्ट करल जाए छै सर शेयर मार्केट सबमे जी सर अहाँकेँ सर अथी रिलायंसवलामे करल जाए छै तऽ ओकर काज सर बताइ सर हँ सर रिलायंस सर अहाँकेँ दोसर कोनो आओर कम्पनीसँ जे काम हेतए सर इन्वेस्ट करल जाइत छै जे अभी मार्केटमे शेयर मार्केटमे सर ओ कम्पनीके अथी रहए

छै ओकर मतलब की इन्वेस्ट करए लए किछु शेयरके अभी आज कल की अथी चल रहलैए हँ की मानि लिए अगर जे अथी करलिऐ कोनो अथी रिस्क उस्क तऽ नहि है

जी

तऽ जे छै रिलायंसके सर अहाँ मार्केटमे शेयर की प्रोफ़िट अथी अच्छा रहए तऽ सर रिलायंसके अथी सर अभी तऽ अथी शेयर तऽ छलै अथी नहि बिकल हँ मान लीए अगर कोई शेयर खरदल यऽ तऽ ओ प्रोफ़िटके अनुसार की अनुसार प्रोफ़िट देतै

ठीक है सर ठीक है